مئو چونکہ ایک چھوٹا سا ضلع ہے وہاں پہ جو ہے نارمل روڈ بہت اچھی ہے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے روڈ بھی ابھی بنی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہوسکتی ہیں وہاں کی روڈ جو ہے ابھی بھی مٹی کی ہے چونکہ بارش کے موسم میں جو ہے وہاں کا سے آنا جانا بہت ہی مشکل ہُوا رہتا ہے لوگوں کے لئے لیکن مئو ہی ضلعے میں کچھ جگہ جو ہے یہاں پہ روڈ بھی بہت اچھی ہے ہائی ویز بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے ٹرانسپورٹ سِسٹم بہت اچھا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ جگہ جو ہے بہت اچھی اچھی آپ کو ہر بس اسٹاپ پہ بس مِل جائے گی تا کہ جو کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزلی کم فیس میں پہنچا سکتی ہے اور جو ہے رول ریلویز بھی بہت ریلوے کا سِسٹم بھی بہت صحیح ہے لیکن کچھ جگہ سے جہاں جہاں ریلوے سٹویٹیڈ ہے ریلوے اسٹیشن کچھ جگہ وہاں سے بہت دور ہے تو لوگوں کو جو ہے آٹو رِکشا کر کے پھر آنا پڑتا ہے وہ سارے چیلنجز کو فیس کر کے آنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے لئے ساری چیزیں بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں کچھ لوگوں کے لئے جو تھوڑے پچھڑے ہوئے ہیں اُن کے لئے یہ ساری چیزیں اُتنی آسان نہیں ہیں